हेलो ठीक छियै ने आरो सब बतैयौ हूँ समस्तीपुर जिलामे समस्तीपुरमे अथी भोला बाबाके मन्दिर छथिन उखरल हँ तेकरा बाद गङ्गा नदी छथिन तकरा बाद पुल हय बनल लचका हूँ ईसब हय पुल आर बनल हय सब तऽ बढ़िये हय समस्तीपुरमे हूँ हँ अच्छा लागै हय मन्दिर आर सब बहुत बढ़िआँ लागै हय हँ हँ मन्दिर नीक लागै है हँ मन्दिर पुरना मन्दिर हय सब गोटा जाइ छियै दर्शन करै छियै हुनकासँ तकरा बाद काली माता छथिन स्टेशन रोडमे ओहो नामी छथिन हँ ओहो बढ़िआँ लागै हय आरो बोलियौ आरो सब तऽ ठीके हय बोलियौ ने मन्दिर आरो छथिन समस्तीपुरमे सब किछु मिलै हय हर सामान जते सामान होइ हय सब किछु मिलै आर हय समस्तीपुरमे समस्तीपुर जिलामे मन्दिर हय तऽ राजगीर गेलियै घुमैलए तकरा बाद बाबा हियाँ जाइ छियै बाबाधाम बाबाधाम लोग घुमै हय सब सामान आर लोक खरीदै हय हँ घुमेवला बहुत सुन्दर हय हरिद्वारमे बहुत चीज देखलियनि बहुत दर्शन केलियनि घुमलियनि बहुते सामान आर किनलियनि सब किछु किनलियै हमे तकरा बाद घर अयलियै फेन धिया पूता सब कहलक की अनलही की अनलही उहे सब देलियै सबके हँ बहुत बढ़िआँ लगलै घूमैमे हँ खूब बढ़ियाँ सब कुछ ठीक